नमस्ते मैम जी और सब बढ़ियाँ है बताइए

हाँ मैम पिक्चर तो लगी हुई है हॉल में

मैम हमारे पास तो तीन तीन रेन्ज में टिकट मिलेगी

मैम नीचे जो सीट वग़ैरह रहती है उसका आपको डेढ़ सौ रुपये पड़ेगा अब आपको मीडियम में जाना है सीट में तो उसकी बालकनी की सीट आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे पास तीन सौ रुपये की सीट है और आपको थ्री डी में पूरे देखना है तो मैम उसके लिए हमारे पास साढ़े चार सौ रुपये की है टिकट हमारे पास तीन शो मैम चलता है एक अपना सुबह बारह से तीन और एक तीन से छह एक छह से तो छह से नौ हमारे तीन शिफ़्ट मैम रहती है आपको मतलब जो जैसा समझ में आए मैम बताइए उसी हिसाब से फिर करें आगे मूवी मैम बॉलीवुड की अभी हमारे यहाँ सब बॉलीवुड की ही मूवी लगती है तो बॉलीवुड की मूवी इतनी टाइम हमलोग शुरू से ही बॉलीवुड का ही काम करते हैं तो बॉलीवुड के बारे में भी चलती है बाकी कोई भोजपुरी और यह सौ बोले तो हॉलीवुड यह सब वग़ैरह की हमारे यहाँ मूवी नहीं चलती है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड जी

जी सुविधा हर चीज़ की आप वहाँ कैन्टीन मिलेगी आपको कुछ खाना पीना है उसकी सुविधा है फुल ए सी की जो साढ़े चार सौ वाला टिकट है उसके ए सी की भी सुविधा है उसमें थ्री डी में और बालकनी में भी हमारी ए सी लगी हुई है जो तीन सौ वाले टिकट है बस सिर्फ डेढ़ सौ वाले टिकट में जो है जो नीचे सीट रहती है जो एकदम फ्रन्ट पर रहती है उसके लिए हमारे पास वह ए सी नहीं है वहाँ फैन सिर्फ मैम रहेगा उसमें

नहीं मैम दिक्कत तो किसी चीज़ की नहीं है आप यहाँ सब चीज़ की आने जाने की सुविधा है और चाहे बच्चे को लेकर आइए चाहे जिनको लेकर आइए यहाँ सब अन्दर अपना बना हुआ है अपना खाएँ मतलब कैन्टीन वैन्टीन की भूख़ उख की की कोई टेन्शन नहीं है यहाँ सब मिलेगा अपना कोल्ड ड्रिन्क पॉपकॉर्न जो जो पेटिस वग़ैरह यहाँ पर सब हम रखते हैं मैम बर्गर वग़ैरह जो आपको पिज़्ज़ा वग़ैरह अन्दर ही रहता है आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं रहेगी सब आपका हम अन्दर ही करवा देंगे वहाँ पर हमारा सब रहता है आप टिकट लीजिए आगे बाउन्सर से चेक कराइए आप अन्दर जाइए वहाँ पहले आप घूमिए आप कैन्टीन वग़ैरह देखिए फिर पिक्चर चालू होगी तो आप वहाँ खुद ही समझ में आएगा हमारे यहाँ मैम सबसे हटकर फैसिलिटी है मैम यहाँ हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मैम सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ नहीं पड़ेगी आप रही फैसिलिटी की बात तो अब हमारे पास अभी सब कुछ है अब कैन्टीन वग़ैरह की कोई दिक्कत नहीं खाने पीने की हमारे हॉल में बाकी जो रहेगा मैम आप हमको बताइएगा आपने कॉल किया हम सीधा जो कमी रहेगी उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए आप अगर हमको राय दे सकती हैं तो आप भी बताइएगा कि आप भैया हॉल में यह चीज़ आप करवाएँ तो आपका हॉल और थोड़ा सक्सेस होगा तो उस हिसाब से आप बताएँगी तो मैं वह भी अगर मेरे को समझ में आएगा मैं करूँगा नमस्ते मैम